हिंदी भाषा के कुछ दिलचस्प और अनोखे शब्द या वाक्यांश हैं जो मेरे को विशेष रूप से दिलचस्प या उल्लेखनीय लगते हैं जैसे कि जिस पुस्तक में आठ अध्याय हो अष्टाध्याई जिस जैसे कि जिसका भाषा द्वारा वर्णन असम्भव हो अनिवार्चनिय अत्याधिक बड़ा चढ़ा कर कही गई बात अतिसयो अतिसयोक्तिय सब से अलग रहने वाला जो पहले जन्मा हो अग्रज जो बाद में जन्मा हो अनुज जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर